ہم ایک بار اوٹی اور شملہ گئے تھے یہ بہت ہی خوبصورت اور منفرد چڑھنے والے مقام ہیں یہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں ہم بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں اوٹی بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے اور شملہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر ہمیں بہت دلکش مناظر اور بہت سارے چڑھنے کے مقامات مل جاتے ہیں جس سے ہم آسانی سے چڑھ کر مزے لے سکتے ہیں